اردو زبان اتنی شیرین اور میٹھی ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ دل تک اتر جاتی ہے اس لیے یہ اردو زبان ہی ہے جس میں ہماری تہذیب اور ثقافت کو زندہ رکھا ہے